तऽ गैस सिलिण्डर ऑनलाइन करल छियै तीन दिनके बाद आबि जाइ छै गैस सिलिण्डर नहि एलइए एजेंटके फोन करलियै के चलि आयल छै अइ नहि नहि आयल छै बहुत दिक्कत होइ छै बहुत दिक्कत होइ छै सिलिण्डर नहि अइलइए तीने दिनके टाइम रहय छै सिलिंडर नहि आयल छै एजेंटके फोन करलियै एजेंट कहलकय चलि आयल छै सिलिंडर नहि पहुँचलइए घरपर बहुत दिक्कत होइ छै खाना पीना बनबयके लिये बहुत व्यवस्थाके लिये दिक्कत होइ छै सिलिण्डर नहि पहुँचल अइ घरपर तै दुआरे एजेंटके फेर फोन करलियै कहलकइ ठीक छै पहुँच जेतय पहुँच जेतय नहि पहुँचलैये तीन दिनके बाद फेर फोन करलियै नहि पहुँचलैये एजेंट करलकइ अइ ई काम बहुते अथी भए गेलइए हमरा मजबूरी भए गेल छै खाना बनबयमे बहुत दिक्कत भए गेलइए नहि पहुँचलै यऽ सिलिंडर टाइम दै छै आबय नहि छै तीन दिने तीने दिनके टाइम रहय छै नहि पहुँचल छै सिलेंडर अभी इधर नहि पहुँचल छै तिने दिनके टाइम रहै छै सिलिंडरमे एजेंटके फोन करय छियै एजेंटो बोलय छै ई आबि गेलय लेकिन पहुँचल नहि छै सिलिंडर अभी धरि दिक्कत होइ छै खाना पीना बनबयमे बहुत दिक्कत होइ छै बाल बच्चा के लिये सिलिंडर रहय छै ठीक रहय छै कखनो कुछ भी बना दै छियै बाल बच्चा रहय छै सिलेंडर नहि ऐलय यऽ सलेंडर आना चाही एजेंटके फोन करय छियै से एलइए सिलिंडर घरपर नहि पहुँचल छै सिलेंडर नहि पहुँचलइए अभी धरि घरपर कय लै सिलेंडर अभी धरि नहि पहुँचलइए यऽ फेर एजेंटके फोन करलियै कहलकइ ठीक छै पहुँ